ल्हानपणा पसून म्हाका चित्र काडपाची खूब आवड दोळ्या मुखार कितें दिसता तें पळोवन हांव चोपडेर चित्र काडटालें चित्र काडटना हांव अमकें चित्र काडटलें अशें केन्नाच थारायना म्हज्या दोळा मुखार जी वस्त आसता ती पळोवन हांव ताच्या सरभोंवतणी आनिकूय चित्रां जोडून काडपाचो यत्न करतां म्हाका खंयच्योय वस्तू हांसोवणें चित्र काडपाक खूब आवडटा तशेंच मनशाक पळोवन तांचीं व्यंग चित्रांय काडपाक आवडटा तीं काडटना म्हाका खोस खोस भोगता